गाडयांची नांव अशी आसत फेसिनो हिरो स्प्लेंडर नेनो ऑरा इंडिका ओमनी डिझायर सुप्रा ब्रिझा थार फॉर्चुनर बोलेरो एप्रेलिया सडन अल्टो बोलेनो पंच मर्सडीस वॉडी रॉयल एनफिल्ड केटीएम येम्हा वेस्पा हाडली एडेविडजन फोर्शे क्रेटा सेडन सेल्टोस केरेन्स पिगेन्टो ऑपटिमा बेंघा टक्सन वॅरणा वॅन्यू एलेंट्रा खोना एलायट एसंट सेंट्रो आय टेन न्यूज एलायट आय ट्वेंटी हमेज सिटी एलिवेट डब्ल्यू आर व्ही सिवीक झॅज ऑकोड इंथ्रोज नॅक्सोन हेरियर सफारी तियेगो इंडिगा इंडिगो